हेलो देव होटल से बोल रहें भैया जी भैया मैंने ऑडर किया था जी मैं वसुधा ठाकुर बोल रही हूँ भैया मैंने पन्द्रह बीस मिनट पहले ऑडर किया था खाने का अभी तक यह पहुँचा नहीं है

नहीं भैया मैं कब से देख रही हूँ आपका रास्ता अभी तक के खाना आया नहीं है अच्छा आपने एड्रेस क्या लिखा था नहीं भैया यह एड्रेस नहीं है मेरा बसन्त कालोनी एड्रेस नहीं है सिवनी प्राण मोती है तो सर भैया पहले पूछ लीजिएगा ना पहले पूछ लेते कि ग़लत एड्रेस में पहुँचवा दिया आपने जी यह सिवनी प्राण मोती है सदाफल कोचिंग के पास सिव पूजा सिविलॉन के थोड़े से आगे में आइएगा तो भैया कितना टाइम लगेगा यह ग़लत बात है ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए आपको आपको कॉल करके बताना था